नमस्ते नमस्ते

जी जी हो जाएगा कोई कोई जी जी हो जाएगा हो जाएगा कौनसा कार है सर ओके ओके सर हो जाएगा क्या क्या क्या क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है बस सर्विसिंग करवाना है बस ना

जी जी ठीक ठीक ठीक हो जाएगा वो तो और अच्छा अच्छा जी हो जाएगा हो जाएगा ठीक हो जाएगा हम्म जी टाइम लगेगा उसमें आपके पास टाइम है टाइम लगेगा क्योंकि और दो चार गाड़ी हैं अभी हो रहा है उसमें टाइम लगेगा टाइम हो तो आपके पास कम से कम दो तीन दिन लगेगा जी तीन दी लग जाए क्योंकि सर्विस में टाइम तो लगता नहीं है ये एक डेढ़ घंटे में हो जाता लेकिन फिलहाल इस समय कई कस्टमर है इसलिए टाइम लगेगा दो दिन हम्म कईयो ठीका वो हम दिखवा लेंगे और सर उसमें खर्चा ज़्यादा है पूरा टोटल खर्चा पाँच हजार लगेगा सर सब बम्फर सब बम्फर उम्फर जितना है आपका सब पूरा सेट कर के बढ़िया से गाड़ी आपका मैनटेन कर देंगे जैसे पहले चलती थी माईलेज दे देने लगे बढ़िया से लेकिन जितना बोला हूँ खर्च उतना लगेगा टाइम चलिए कोशिश करूँगा कि आपका ठीक है ठीक है देख कोशिश करूँगा सर लेकिन की किलयर है तो तीन तीन दिन और जल्द हो जाएगा तो दो दिन में दे देंगे हम अब उससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि हाँ क्योंकि सर हमारे पास भी मजबूरियाँ हैं क्योंकि दो तीन गाड़ी हैं उनका भी देखना है और काम है नहीं तो मैं तो सो सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द काम निपटा हमको तो पैसा भाई लेना है आपका काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए

जी सर आपका एकदम एकदम बढ़िया चकाचक चमचमाने लगेगी आपकी कार और बढ़िया सर्विस करते है हम लोग और हाँ एकदम काम आपका जो है एकदम बढ़िया से होगा ठीक है ठीक है सर पहुँचवा देंगे ओके ओके सर हाँ